अ हेल' अ आंथ' माजुलिनिलै सोमखोर गाइखेर माने मा गाइखेर अ औ औ औ आंनाव जार्सि दङ औ दसथा दङ जार्सियालाय ओमफ्राय अ अ बेसेबां नांगौ बिस पन्द्र' लिटार न

औ औ अ गाइखेरा दङ आंनाव मोनगोन बिस लिटाराथ' ओरैनो आङो दिनाव दसथा गाहाम जार्सिथ' अ साथि आसि लिटाराथ' ओंखारखायो ओमफ्राय आंनिया ओरैनो साप्लायाथ' थांखाबाय थाखायो ओमफ्राय जुदि नोङो एडभान्स जितिया आंनो बुंबाय आङो माबा मोनसे माबानानैब्लाबो नोंनो हरगोन ओमफ्राय माला नांगौ ओरैनो अ गाइखेराथ' आंनिया माने दानाफोरा बिराद बरिया जायोथ' मोजां आं दैबो लगाया फुरा पियर आरो जार्सियाबो मोजांखा मोजां जायो बुहुद मोजां औ

औ औ नोंथाङा नोंथाङा फुरा लांगोन टाइमाव चेक खालामब्लानो जाबाय गाइखेरा माबायदि कुवालिटिनि आरो जुदि आंनि गाइखेराव अवान टेन पार्सेन्टबो दै जुदि मोनो नोंथाङा आंनो थाइसेबो फैसा होनाङा आं नोंनो ओरैनो हरजुबगोन बिस लिटार गाइखेरखो

अ बिदिसो खोथाया माने आंहाबो बै जार्सिनो गोबां दाना बायना होनांगौथ' दाना बायनाङो इदिनो अनेख आरो लेबारबो लानाङो नालाय बिसोरबो बिसोरबो बिराद खस्थ' सोलिना जानाय दिन हिसाबनो दिननि हाजिराखो दिनावनो हरनाङो आंबो केस मोनखाब्ला मोजां जायो आरो दा आरो नोंथाङा ओरैनो खैदिनसोबा खैदिनसोनि उनाव हरगोन नोंथाङालाय

अ दे जागोन दे ओमफ्राय गाइखेरखो लांफैगोन ना हैनांगोन दे दे दे जाबाय दे दे दानसैना